دہلی میں فنون اور دستکاری کے بہت سارے جگہ ایونٹس لگائے جاتے ہیں جیسے پرگتی میدان میں سرس لگتا ہے یا دلّی ہاٹ میں چھوٹے چھوٹے سے ایکزیبیشنس لگائے جاتی ہیں جن میں بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے ڈس اس ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے جو آپ کا پسندیدہ سامان بھی میں لوگوں کو دستیاب ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے جو کاروبار کرنے والے گھر کی عورتیں ہیں یا جو جن کے ہاتھوں میں ہنر ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے کا وہ کہیں دکان نئیں لے کے بیٹھ سکتے ہیں یا بڑی جگہ وہ اپنی چیزوں کو نہیں لگا سکتے ایکزیبیشن تو اس میں آ کے وہ اپنا اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں ان کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ان کا بھی گھر چل جاتا ہے اور پیسے ان کو مل جاتے ہیں اچھی قیمت ان کی چیز کی اچھی قیمت مل جاتی ہے اور جو خریدنے والے ہیں اس کے پسندیدہ چیزیں جیسے ہاتھ کاری کا سامان ہے یا کڑھائی کا سا کڑھائی کے دوپٹے ہیں جو بہت زیادہ محنت سے بنتے ہیں اور بڑے ایکزیبیشنس میں جا کے لوگ ان کو خرید نہیں پاتے تو چھوٹی جگہ جا کے وہ خرید کے کم پیسوں میں اپنا شوق بھی پورا کر سکتے ہیں دلّی میں اس طرح کے بہت ساری جگہ لگ ڈپارٹمینٹ آف دہلی کی طرف سے یا گورنمینٹ اسکیمس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں جو او بی سی یا ادر ادر بیکورڈ کاسٹ ہے ان کی اسی طرح میلے لگائے جاتے ہیں جس میں لوگ اپنے پسندیدہ سامان بیچ بھی سکتے ہیں اور خرید بھی سکتے ہیں